جی سر آپ نیوز پیپر والے بول رہے ہیں ہاں سر نیوز پیپر چاہیے تھا سر

جی آواز آ رہی ہے سر ہاں نیس پیپر بھائی یہیں سے بول رہا ہوں پاس میں سے ہاں یہ ایڈریس جو کس پچھلی بار کون سے ایڈریس پہ ڈالا تھا آپ نے ہاں یہ ایڈریس یہ آپ کا ہیلو ہاں ہاں یہ کناٹ پلیس وغیرہ قریب پڑتا ہے جی جی جی یہ جی بلاک ہے اچھا دیکھیے کوئی کوئی سیٹنگ بنائیے کوئی اور اگر کوئی ہو تو ایسا کرنے والا بتا دیجیے ذرا سا ہمیں ہندی ہندی وہ انگلش کا

ہاں اردو کا اردو کا ایڈ کروانا تھا اردو بھی آپ دیتے ہیں

اچھا اچھا اچھا ہاں تو وہی وہی اسی بات کے لیے کہہ رہا ہوں سر آپ کو دونوں چیزیں دونوں چیزیں ہونی چاہئیں ہاں تو یہ ہے کہ ہمارا ہماری یہ کافی دنوں سے کافی دنوں سے ایڈریس مل نہیں پا رہا تھا فون فون نمبر تو اس اس کی وجہ سے ہمیں دقت ہو رہی تھی تو ان سے بات ہوگی آپ لوگوں سے پھر ہی پیپر ڈل پائے گا آپ تھوڑا سا اس چیز کا دھیان رکھیے ہمیں ٹائم پہ مل جائے کوئی تھرڈ فلور ہے

ہوں

جی جی چلتا تھا پہلے پرابلم تھی کیا کیا وجہ تھی اس کی طبیعت خراب تھی کیسا وہ آیا نہیں چھٹی چھٹی زیادہ ہو گئی تھی چھٹی زیادہ ہوتی ہے تو پھر نیس پیپر ملتا نہیں ہے نا سر

ہوں ہاں اچھا اچھا چلیے وہ تو ہم کرا دیں گے پھر بھی وہ آپ بتا دیجیے گا

ہوں ٹھیک ہے سر میں آپ کو جی جی جی ہاں ہاں ہاں یہ یہ اردو کا ایڈ ہو جائے گا اس میں دو تو ہیں ہی ہاں انگلش ہے ہندی ہے ایک پلس اس میں پلس اس میں اردو ہو جائے گا نا اردو ہو جائے گا ٹھیک ہے سر ہاں ہاں کوئی ہوگا تو یہ اور کوئی اور ڈیمانڈ کچھ پوچھتے ہیں تو میں دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے سر چلیے تھینک یو